हमरा सबके जे छै घूमैमे सबसँ जादा मजा आबै छै जब घूमै लए कहीं निकलै छै दोस्त यार साथमे तऽ बहुत अच्छा आनन्द मिलै छै कोइ नया नया पार्क जाइ छियै नया नया वाटर पार्क जाइ छियै सब जाइ छै तऽ नया नया चीज देखै छियै तऽ अच्छा लागै छै हमरा सबके बहुत आनन्द आबै छै एहि वास्ते कि अपन जगहसँ शहरसँ बाहर दोसर जगह जाइ छै तऽ बहुत अच्छा लागै छै जेनाकि हमे सब कभी कभी घूमे वास्ते पटना चलि जाइ छी पटना जब जाइ छियै तऽ वहाँ घूमै फिरै छियै तऽ ओकराबाद गोलघर भी जाइ छियै घूमै लए सबसँ जादा पसन्द हमरा घूमैमे ही आबै छै जब घूमै छियै तऽ लागै छै नया नया जब शहर जगह देखै छियै तऽ लागै छै कि नहि अब दुनिआँ बहुत बर छै नहि तऽ अपन घरे खाली रहै छै दुनिआँ कुछ छेबे नहि करै जब दोस्त सबके सङ्ग घूमै छै तऽ खूब मजा आबै छै आओर बहुत जादा इंटरेस्ट आबै छै घूमैमे जेतना कि